जय झूलेलाल असांजे भारत में कॉंग्रैस ऐं भारजप ईअं ॿ राजनैतिक दल आहिनि पर हाणे जेका रूलिंग पाटी आहे सा भाजप आहे भाजप जो मुख्य नेता नरेंद्र मोदी आहे पर उन जे हेठां ॿिया केतिरा ई नेता कमु कनि था जंहिं भारत जी सूरत ई बदिले छॾी आहे भारत खे ड्वैलपिंग कंटरीअ मां ड्वैलप्ड कंट्री करण में नरेंद्र मोदीअ जो मेन योगदानु आहे नरेंद्र मोदीअ जे हेठां जेके हर हिकु राज्य जा चीफ मिनिस्टर आहिनि उन्हनि खे एतिरी सप्ताह ॾियणी जो उहे पंहिंजे राज्य खे वधाए सघनि एजुकेशन मिनिस्टर हुजे या फाइनैंस मिनिस्टर हुजे या आर्मीअ जो कोई बि महत्व डिसीशन वठिणो हुजे या बिज़नैस खेत्र में बि नरेंद्र मोदीअ जनता खे ॾाढो सपोट कयो आहे इन सां गॾो गॾु जंहिं कॾहिं कंहिं धर्म जा मंदर हुजनि त उन खे बि पंहिंजा हक़ ॾियण में हुननि योगदानु ॾिनो आहे हाणे वेझो अयोध्या में हिंदू माण्हुनि खे पंहिंजो म प्रिय राम राजा राम जो मंदरु वापसि वठी ॾियण में बि नरेंद्र मोदीअ जो मेन योगदानु आहे ऐं बॉडर ते बि जेके लड़ाईयूं थियनि थियूं ऐं असां जेके खटियूं आहिनि इहे सभु नरेंद्र मोदीअ जे करे ई आहिनि कश्मीर में कश्मीर में जेको पैणो ख़ौफ़ु हूंदो हुओ हुन में नई कलम लागू करे नरेंद्र मोदीअ भारत जी जनता खे शांतीअ जो साहु खणण जो मौको ॾिनो आहे न त पहिरियों कश्मीर में ॾाढो डपु फैलियलु हूंदो हुओ इन करे मुंहिंजो फैवरेट नेता नरेंद्र मोदी आहे ऐं मां सम्झां थी त भारत जे हर हिकु नागरिक जो फैवरेट नेता नरेंद्र मोदी आहे मूंखे उमेदु आहे त ईंदड़ु चूङियुनि में बि नरेंद्र मोदी ई असांजो नेता प्रधानमंत्री ठहंदो जंहिं कॾहिं मूंखे नरेंद्र मोदी सां मिलण जो मौको मिले त मां हुन खां हीअं पुछंदमि त इंडिया खे अञा अॻियां वधाइण लाए हुननि कहिड़ा कदम खणण जी तयारीअ में आहिनि ऐं मां हिकु इहा सलाहु उन्हनि खे ॾींदमि त अॼुकल्ह जी लेडीस खे अञा अहिड़ा हक़ न आहिनि ईअं उहे एरे अॻियां वधी न थियूं सघनि उहे कुझु सामाजिक बंधननि जे करे या ॿियो कंहिं बि बंधननि जे करे त मां हुननि खां इहो ई चवंदमि भई लेडिस जे अॻियां वधनि लाइ कोई कदम खणनि